होय आमच्या गांवान जसो आमकां एक काॅच आशिल्लो फुटबाॅल शिकोवपाक येतालो तो आमकां बऱ्या तरेन फुटबाॅल गेमी कशें खेळोप कशें एक्ससरसायज करप पूण गेम घेता अशें खेळपाचे पयलीं आमकां तो एक एक्ससगसायज शिकयतालो व्यायाम कशें करोप बाॅडी मुवमेन्ट स्ट्रेचेबल एक्ससरजायजीस खूब आमकां एक्सेस करून घेतालो आनी तितूंतल्यान तशें म्हाजें आंग दुखतालें म्हाका त्रास न्हिद पडनाशिल्ली आनी चलपाक सारकें जाय नाशिल्लें पांय दुकताले तितूंतल्यान म्हाका त्यो यें आमी कळलीच शिकलो बी खेळपाक पूण तें जिवीतान म्हाका खूब बऱ्यान पडलें तें एक्ससरसायज तें हांव डेली आतां म्हाज्या लायफांत एवरिडे डेली आमच्या लायफांत उठल्यार सकाळी फुडें हांव ते एक्ससरसायज करतां जशें मेडीटेशन खूब तरेचे एक्ससरसायज शिकलो हांव तितूंतल्यान खूब गरजेची म्हळ्यार म्हाका खूब अनुभव मेळलो